आं आंनि गोनांथि जानायनि थाखाय गंसे सार्जार अर्दार खालामदोंमोन अनलाइन दा बे सार्जारखौ आं जोबोद मोजां मोनदों कि बिनि पेकेजिंफोरनिफ्राय लानानै गासिबो पिसार्सफोरा गासिबो मोजां रिबिउआव होनायाव जेरै दं बे बायदिनो गासिबो मोजां आं बाहायनानै जोबोद मोजां मोनदों कि बे सार्जारा सेभेनति फाइब अवादनि बे मोनसे फास्त सारजिं सार्जार जायखौ बाहायनानै आं जोबोद गोजोन्नाय मोनदों खम समनि गेजेरावनो आंनि मबाइलआ सार्ज जायो बेनि थाखाय आं जोबोर हेफि